کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پہلے ایک لمبی سی رسی ہوتی تھی اس میں بالٹی یا ڈول یا اسی طریقے سے کوئی برتن باندھ کر پانی برتن کو اندر ڈالا جاتا تھا اور اس کے ذریعہ پانی کھینچا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد زمانہ ترقی کرتی گئی اور سرکار نے کچھ گاؤں میں دیہاتوں میں قصبوں میں بعض جگہ ہینڈ پمپ لگوا دیے گئے پھر کنویں کے بمقابل ہینڈ پمپ کے ذریعہ سے بڑی آسانی کے ساتھ پانی کھینچے جانے لگے اور بھی اس میں بڑی آسانی بھی ہونے لگیں اور پھر یونہی زمانہ ترقی کرتی گئی اور پھر کچھ عرصہ بعد برقی موٹر کا ایجاد ہو گیا اور اب موٹر کے ذریعہ سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ پانی زمین کے اندر سے نکال کر بڑی اونچی اونچی ٹینک چھت پہ لگے ہوئے ٹینکیوں میں آسانی کے ساتھ پانی بھر لیے جاتے ہیں اور بعض ضروریات کے لیے اسے بھر کر رکھ لیے جاتے ہیں اور بعض جگہ سولر کے ذریعہ سے ٹویلوں میں اور بعض جگہ ٹویل کے ذریعہ سے پانی کھیتوں میں سینچائی کے کام میں لانے لگے اور اسی طرح سے پھر بڑی بڑی کھیتوں میں بھی پانی بڑی آسانی کے ساتھ سینچائی کے لیے استعمال کیے جانے لگے